सांगा उलया हेलो हांव न्ही येशवंत शेट्ये मात्शे तसो म्हजो कितें व्हडलो प्रोब्लम ना पूण म्हाका मात्शे की खंयचेय अशें सारकें दुयेंस जाले की ना म्हाका दोतोरा कडेन वचोंकूत भंय दिसता कित्याक खंयच्याय वखदांची गुळयांची म्हाका एलरजी जाता तेका लागोन आंगांरूत काडटा हांव दोतोरा कडेन खंयची गुळी दीत रोगा पेक्षा इलाज म्हारग अशें जाता म्हाका कारण भलतेंच दुखणे जाता गुळी पोटांत वयतकूच जास्तश्यो सगळ्योच सेल्फा मेनिफिलीन पेनिसिलीन असल्यो सगळ्यो म्हणजे एलरजी जाता तेजेर कितें उपाय आहा टेस्ट करून बी घेवपाक अशें सगळें गेल्लो हांव बोम्बे म्हटल्यार बोम्बे कितें आसा आठ धा दीस रावचो पडटले तुका प्रत्येक एक एक दितले इंजेक्शन एलिमेट दितले आनी तसलेत टेस्टींग जाता म्हणू हांवे ते टाळ्ळे कोण नासलो म्हज्या वांगडा रावपाक म्हटल्यार हय ना हरशीं तसो मदीं म्हाका लिवर सायरोसीस जाल्ले ना म्हटल्यार लिवर म्हणटात न्ही तुमी कितें आं हां आं टाळूंक जाय हां आं बरें ओके हय टेस्ट करून थंय सगळे बरोवन दवरचे पडटा म्हणटा थंय अमक्या अमक्यांचे जाता म्हणून हय ते आनी मागीर पळोवन घेवपाची वखदां अशे सांगल्ले म्हाका म्हणल्यार हय मात आं आं अशे आंगांक रेश बी येता आनी आंगाक खाज बी सुट्टा अशें जाता गुळी गुळी घेवपाकूत भंय दिसता वयतां डॉक्टरा कडेन वखदां हाडटा म्हणटा घेयत ना मागीर अशें करता हां हां हां ते बरें ओ आर्युर्वेदीक आयुर्वेदीक आयुर्वेदीक हां अशे आं हय ऑके बरें म्हणजे तेंच्यो त्यो म्हाका गुळ्यो सगळ्यो एक सारक्योच दिसतात सो वेगवेगळ्या दितात हय आं आं आं आं आं बरें ओके बरें बरें थँक्यू फॉर युवर एडवायस आं बरें